अहाँ ट्रेवल एजेंसी सॅं बाजै छी एहन छलै की हम नोइडा सॅं बाजि रहल छी हमरा वैष्णो देवी जेबाक अय तऽ हमरा गाड़ी के व्यवस्था मोर्निंग आवर मे भ जेतै ठीक छै त अहाँ हमरा गाड़ी के नम्बर हॅं नम्बर आओर मतलब ड्राईवर के नाम हमरा मैसेज कऽ देब हॅं नहि नोइडा टू बस मे जेबै अपडेट रूट के तऽ आईडिया हम बेसी नहि कहि सकै छी हमरा तऽ जेबाक अय तऽ अहाँके जेना सहूलियत होअ आर उज्जैन मे मतलब कभीकाल एहन लागैया जे रोड नीक होई तै हिसाब सॅं अगर स्टे अगर स्टे मे सुविधा हेतै ताहि के संगे अगर सुविधा हेतै तऽ चार्ज लए चिंता नहि करय के छै

हाँ हाँ ठीक छै कोनो नहि ठीक छै हॅं राखू राखै के आईडिया तऽ अहाँ के हमरा सुविधा चाही सेहो आर ओई मे सुविधा मे अगर स्टेय करै के सुविधा हेतै तऽ ठीक छै चार्ज लय ठीक छै कोनो बात नै छै त हम तै करय लेल नै मतलब तै मे नै छै कोनो प्रॉब्लम हम पेमेंट करय लय तैयार छियै नो भ्वाईस यात्राक लेल की सब उपलब्ध अय हम सब छओ गोटे रहबै ओहि हिसाब सॅं देख लेबै हॅं हॅं हॅं हॅं नहि एजेंसी के थ्रू हेतै से अहाँ जतय कतौ करबै ओ एजेंसी के थ्रू हेतै ठीक छै कोनो कोनो बात नहि से त हम अहाँकेॅं एखन कहिये देलहुॅं हैं ओ आईडिया तऽ हमरा नहि ओहिमे अहाँ सब देख लेबै केहन ठीक होइया

नहि नहि फिलहाल त हमरा वैष्णो देवी के प्लान अय हमर टाइम पीरियड बढ़ि जायत ने से तऽ मानि लियौ हम एहि दू घंटा कऽ सकै छियै पाॅंचो घंटा कऽ सकै छियै आओर ओना होयत कि हमरा नाईट होल्ट करय परत एके दिन करय परत ने घुमय मे लागि जेतै भऽ सकैया दूओ दिन लागि जेतै ने समय के बेसी महत्त्व छै ने हॅं हॅं हॅं ठीक छै ठीक छै हमरा अहाँ कन्फ़र्म कऽ देब